हाँ मेरे पसंदी गाने हिंदी गाने और देशभक्ति शोंग हैं जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सबसे पहली पसंद हिंदी गाने हैं मुझे ये गाने सुनना और इन्हें महसूस करना भी बहुत अच्छा लगता है और इन्हें सुनकर मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ हिंदी गानों में और मैं इन्हें अपने घर पर और एयर फोन में या डी जे में सुनना पसंद करती हूँ जब भी मैं तनाव में रहती हूँ तो मुझे ये पा ये गाने सुनकर तनावमुक्त होने तनावमुक्त होने का प्रयास होता है प्रयास करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब भी परेशानी में हूँ या कुछ में हूँ तो मुझे ये देशभक्ति शोंग सुनकर मुझे उत्साह आता है मुझे इनको सुनने में और इनको बोलने में और साथ साथ गाने में बहुत अच्छा लगता है